हांवेंन काॅदेक सेश सेन्तोश त्रिंतेय दोश ही पुर्तुगेज कादंबरी मागयल्ली जी जेन्ना हें पुस्तक आयलें तेन्ना पळयलें की तें बरें स्थितींत नाशिल्लें ते अर्द मातशें मातशें पिंजिल्लें आशिल्लें आनी पानां वयलो रंग गेल्लो हें पळयल्यार म्हाका दिसलें की ताचो प्रायस बरोच म्हारग आशिल्लो